अगरि कंहिं खे सिंग ऐं ॻाइण जो शौक आहे त उहो त कंहिं पहिरियों कोई गुरू करे हुन खां सिखण जी करे त ॾाढ़ो सुठो ऐं माना गुरू जेको थींदो त हुन खे सुठे नमूने ही सिखारींदो ऐं जंहिं कंहिं दोस्त यार खां सिखण चाहे त पंहिंजे त उन में बि सिखी सघंदो आहे पर जें अगरि गुरू करे त हुअ वधीक सुठो थींदो छा आहे उहो हुन खे हर कंहिं नेम सां सिखाररींदो त पंहिंरियों शुरूवाति में छा आहे कीअं पंहिंजे आवाज़ खे बुलंद करणो आहे किथे कीअं हेठ करणो आहे सुर कीअं मथे सुर हणिणो आहे त उहो गुरु हुन खे सिखारे सघंदो आहे ऐं गीत ॻाइण लाइ पहिरियों सत सुर जीअं सा रे ग म प हुन खां ई स्टार्टिंग कंदा आहिनि गुरू त ऐं पो उहे वरी पंहिंजे बाजे ते ॿि सुर सिखाररींदा आहिनि कीअं सुर विहारणो आहे ऐं हू पाण वेही करे पंहिंजे शार्गिद खे सिखारींदा आहिनि भई हीअं आवाज़ कढ़ ऐं आवाज़ कीअं मिठो थियणो आहे हुन जी इहो सलाहु ॾींदा आहिनि त भई हीअ शइ खा त हिन सां आवाज़ सुठो थींदुइ त माना जे सुठे नमूने सिखण चाहे थो त पंहिंजो कोई मास्तरु ई करे त मां चहंदमि वधीक सुठो ई आहे जे मिड़ई ॻाइणो आहे कोई ॿि सुर कॾी माण्हू ॻाए सघे थो हुन में काइ वॾी ॻाल्हि काने पर अगरि जे सुठे नमूने ॻाइणो आहे त पंहिंजे गुरूअ खां ई सीखे ऐं कारओके ते बि असां ॻाए सघंदा आहियूं उहो ॿि थी सघंदो आहे हुन में त सभु लिखजी ईंदो आहे ख़ाली ॾिसी करे ॻाइणो आहे उहो ॿि थी सघंदो आहे